हाणे असांजे असांजे समाज में थोरो सुधार आयो आहे इहो जेको पाण चयूं था भई जेको महिलाऊं जेके औरतूं आहिनि या छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे बराबरि पहिरियूं जेको शौक़ु तौर ते जेको आहे सो घर में ई मना हूंदी पर हाणे उहो युग न रहियो आहे ख़ासि करे जॾहिं स्कूल में महिलाऊं या छोकिरियूं पढ़नि थियूं त उन्हनि खे छूट ॾिनी थी वञे पर कंहिं हद ताईं जेको आहे सो अॻिते वञण जे लाइ जेको आहे सो ॿारहें दर्जे ताईं मां सम्झा थो उन्हनि खे का दिक़त त नथी अचे पर अॻियां जॾहिं उन्हनि खे वञिणो थो पए भई क्लासीकल डांस सिखिणो आहे वेस्टर्न डांस सिखिणो आहे त उन में चई सघिजे सघिबो आहे त भई अलॻि अलॻि जेके केटेगिरियूं आहिनि लॉअर मिडल क्लास मिडल क्लास ऐं रिच जेके आहिनि सो मां सम्झा थो जेके रिच आहिनि त उन्हनि खे त का दिक़त नथी अचे पर ख़ासि करे मिडल क्लास ऐं लॉअर मिडल क्लास खे जेको आहे सो उहो ज़रूर सामिनो करिणो थो पए ऐं उन्हनि खे जेको ॿुधायो थो वञे त भई अॻियां जेके आहिनि सो वेंदियूं त उन्हनि खे केतिरियूं तकलीफ़ू भोॻिणियूं थी पवनि किथे कमप्रोमाईस करिणो थो पए उन्हनि खे मां सम्झा थो त संघर्श वारी ज़िंदगी आहे अॻियां हली करे पर कंहिं कंहिं उन में जेको आहे सो सक्सेस वञनि थियूं पियूं पंहिंजो संघर्श ज़ारी रखी क्लासीकल वेस्टर्न सिखी उन्हनि जे लाइ हाणे जेको मीडिया जे अचण सां उन्हनि जो जेको फील्ड आहे उहो वॾो थी वियो आहे त उन्हनि खे घणनि ई हंधि जेको आहे सो चांस मिले थो ऐं उन्हनि मां का इंकम बि थिए थी त मां सम्झा थो हाणे जेको आहे सो अॻे जे भेट में ॾाढो सुठो थी वियो आहे